دوڑ جو ہے دوڑ صحت دوڑنا جو ہے صحت کے لیے بہت سارے فوائد ہے دوڑنے کے اور دوڑ جو ہے صحت کے لیے بہت ضروری ہے اور دوڑ لگاتے ہیں لوگ مختلف طریقے سے اور دوڑنے سے بہت ساری بیماریوں سے آدمی بچتا ہے کیونکہ اس میں خون کے بدن کے اندر جو خون کے جو رننگ ہوتی ہے وہ تیز ہوتی ہے صحت کے لیے اچھی اچھی بات ہے دوڑنا اور دوڑنے کے لیے بہت سارے اپنے اپنے طور سے اپناتے ہیں بہت سارے آدمی پارک میں دوڑتے ہیں کھلے پیر دوڑتے ہیں کچھ لوگے ہیں جس کے پاس دوڑنے کے لیے پارک اورک نہیں ہے تو روڈ پہ دوڑتے ہیں تو وہ اپنا شوز پہن کر کے دوڑتے ہیں اور دوڑنے بہت ساری نوکریاں ہی بھی وہ ٹریننگ جو دی جاتی ہے تو دوڑ اس کے لیے ضروری ہے تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے فوائد ہیں جو آدمی کو اپنانا چاہے دوڑنا چاہیے